हय मेन म्हणजे बायल मनीस आयज बरीच फुडें सरलेली आसा म्हणजे अशे आतां दादलो जो कितें पार्टिसिपेट कितें करता तशीच बायल मनीसू करपाक लागल्या आनी हांवें अशें खूब म्हणजे अश्यो बायलो खेळ खेळटना पळयला म्हणजे आतां अशें कब्बडी वा फुटबॉल क्रिकेट अशे खेळ खेळटना पळयला क्रिकेट सुद्दां अशे खेळ खेळटात मागीर म्हजें म्हणणें अशें की जर बायल मनीस जर अशी फुडें सरता म्हणजे आतां खेळाच्या वाटेन वा आनी कसले बाबतीन जाल्यार ती कशी सदां प्रेरीत करपाक जाय म्हणजे जावं अशें म्हणजे एकल्या पळोवन तरी दुसरें तरी शिकता म्हणजे गांवांनी बी कशें आसा भुरगे भुरगीं चेडूं चेडूं पयली कशें आसता स्टार्टींग चेडूं खेळटा आतां जर एक जर बायल फुडें सरली म्हणजे आतां कोणी लग्न जाल्ली बायल फुडें सरली अशें सोंपेपणी जायना पूण सरली जाले न्हू दुसरी बायल तिका पळयता आनी आ आपणें बी अशें करपाक जाय आशिल्लें अशें तिकाय बी दिसता मना केन्ना केन्ना आनी दुसरीय बी बायलां अशी भायर म्हणजे फुडें सरपाक तयार जाता आनी म्हणजे अशें की जर सरता जाल्यार तिंका सदांच प्रे प्रेरीत म्हणजे अशे मोटिवेट करचें आनी तिंका मदतूय जाय जाल्या करपाची अशें म्हाका दिसता